मुंहिंजी पंसदीदा रांदि क्रिकेट आहे क्रिकेट हिकिड़ी जाम पुरानी रांदि आहे जंहिंमें यारहं खिलाड़ी हून्दा आहिनि ऐं यारहं खिलाड़ीयुनि जी ॿ टिमियु हून्दियूं आहिनि हुन मां हिकु ॼणो बैटिंग कन्दो आहे ऐं हिकु ॼणो हिकु टीम बौलिंग कन्दी आहे क्रिकेट खेॾण में जाम जाम मज़ो ईन्दो आहे मां हरु हफ्ते आर्तवारु ॾींहुं पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु क्रिकेट खेॾण वेन्दो आहियां क्रिकेट खेॾण सां मुंहिंजी ज़िंदगीअ में कुझु बि अॻरि तनाव आहे त सभु दूर थी वेन्दो आहे ईअं लॻिन्दो आहे जींअ सॾे हफ्ते जी थकानु आहे मुंहिंजी रोज़ कॉलेज जी क्लासिस जी कमु जी सभु दूर थी वेन्दी आहे ऐं क्रिकेट में जंहिंजा दोस्त हून्दा आहिनि उहा क्रिकेट पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु खेॾण में जाम ई मज़ेदारु हून्दो आहे अहु ऐं मुंहिंजी ॿि पंसदीदा रांदि आहे फुटबॉल मूंखे फुटबॉल खेॾण बि ॾाॾो वणन्दो आहे फुटबॉल लाइ मां हिकिड़े मैदानु में वेन्दो आहियां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु फुटबॉल खणी करे ऐं हुते फुटबॉल जो ग्राउंड ठहियल आहे त ॾाॾो मज़ो ईन्दो आहे करे बॉल सां असां गोल कन्दा आहियूं हुनमें